हाँ हाल ही में मैंने एक ऐ सी खरीदा है काफ़ी अच्छा ऐ सी है ऐटलर एटलॉस का है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं है और रूम को एकदम कूल कर देता है और काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है पूरे रूम में हवा फैला देता है और बहुत ही जल्द रूम को ठंडा कर लेता है और उसकी ऐजेस्टर विंडो है वो भी काफ़ी अच्छी है ऐ सी के बारे में जितना कहूँ उतना अच्छा है और ऐ सी इतनी इस्मूथ चलती है और लाइट भी कम खर्च कर रही है बिल भी कम आ रहा है उसका और एकदम बढ़िया ऐ सी है वो हमारे इनवेर्टर से भी अच्छी चलती है उससे इनवर्टर को बैठता भी नहीं उससे काफ़ी अच्छा है और हमें मज़ा आ रहा है ऐ सी में बैठकर